हैलो हां जी अच्छा तुस कुत्थें होंदे ते हून कुत्थें रौंह्दे होंदे कुत्थे दे ओ तुस अच्छा कटरा दे रौह्ने आह्ले ओ ठीक ऐ ठीक ऐ ते किन्ने जने मतलब फैमिली पूरी फैमिली किन्ने जने न अच्छा अच्छा हां इ'यां कमरा ते ऐ खा'ल्ली ओह्दे च केह् छड़ा इक कमरा चाहिदा जां पूरा सैट्ट चाहिदा अच्छा अच्छा हां इस सैट्ट ऐ खा'ल्ली हून पैह्लें लैते दा हा ओह् कुसै हून हून होएआ खा'ल्ली तुस लैने ते तुस आई सकदे दिक्खने ई जैल्लू थुआढ़ा मन करग खा'ल्ली गै ते जैल्लू तुसेंगी टैम लग्गग तुस आई सकदे दिक्खने ई अच्छा हां नेईं नेईं कमरा ठीक ऐ ते किचन बी अटैच ऐ ते बिच्च गै बाथरूम ऐ मतलब पूरा सैट्ट ऐ हां रेंट ऐ रेंट ज्यादा निं ऐ छे ज्हार छे ज्हार ऐ ते यरो छड़ा अज्जकल कमरा लैना होऐ ओह् त्रै चार ज्हार च थ्होंदा ऐ एह् ते फ्ही एह् अटैच बाथरूम अटैच किचन ऐ दिक्खी लैएओ तुस इ'यां ऐ ते शैल ऐ होर बी फैमिलियां रौंह्दियां हां ते हां हां सफाई बी तुस जिन्नी सफाई रक्खो उ'न्नी गै होंदी तुस अजें कटरा गै कटरा कटरा दा बोला दे तुस ठीक ऐ ठीक ऐ आई सकदे जैल्लू मर्जी बस मिगी फोन करी ओड़ेओ इक बारी जैल्लू आंदे इत्थै आई जाएओ घर मेरे तुसेंगी पता कु'त्थें घर मेरा हां ते तुस मिगी फोन करो जैल्लू आंदे अंऊ आई जाह्गी ठीक ऐ करेओ फोन फ्ही आह्गे ते ठीक